सबसे पहले बिहारके स्वास्थ्य सेवामे सबसे पहले ऑक्सिजनके कमी कभी नहि होएके चाही ऑक्सिजन भरपूर मात्रामे रहयके चाही आओर हर हमेशा ओहिमे ओकर जे नर्स होइत छै हर हमेशा ऐक्टिव रहएके चाही जे ऐक्टिव नहि देखऽके मिलैत छै तऽ कतहुँके सरकारी अस्पतालमे चाहे कतहुँ बिहारके कोनो हॉस्पिटलमे अहाँ जेबै तऽ जोन हॉस्पिटलके नीक व्यवस्था छै नीक नर्स छै या नीक ओकर व्यवस्था छै ओहि पर ओकर पाइ छै ओही पर ओएह सब पाइके लूट ओसब लूट खसूट करैत छै जहाँ तक की छै बिहारमे कोनो स्वास्थ्य सेवा अखन तक जे कहि की हम तनी नीकसंँ अच्छा इलाज करैत छियै गारण्टीके साथ करैत छियै या हमरा एतऽ नीक इलाज होइया से सब नहि छै आओर ई सब कराबऽके लेल अपना बिहारमे जे स्वास्थ्य विभाग छै ओकरा सबसे सबसे पहले ई बातके पहल करै लऽ होएत कि हमरा अस्पतालके की व्यवस्थामे की कमी छै ओकरा हम हर सम्भव ओकरा पूरा करयके कोशिश तऽ करऽके चाही